हैलो कुन ड्राइवर साहब ओर बोल्ला दे हंजी हंजी एह् ड्राइवर होंदा गै नम्बर है नी हंजी हंंजी हां उंदा गै नम्बर ऐ ड्राइवर साहब गड्डी बेह्ली ऐ थुआढ़ी हंजी हंजी आसें टूर उपर जाना हा कोई पंज सत दिन आस्तै कंदू जाना तुसें सनाई ओड़ो बस कल परसों कल त्यार हा अस अच्छा अच्छा हां ते पत्नीटाॅप जाना असें हां एह् पैसे किन्ने सारे लग्गी जा किन्ने पैसे दो त्रै दिन लग्गी गै जाने नेई नेई पिह् बी दस्सो ते स्हेई अस बी अपना तुंदा पंज ज्हार रपेया लग्गी जाना हंजी पंज जहार रपेया लगग हंजी हंजी ठीक ऐ फिह् उत्थै केह् केह् दिक्खना उत्थै बडे़ शैल पार्क ना बडे़ बडे़ शैल नेईं बर्फ केहडे़ टाइम उपर पैंदी उत्थै भला बर्फ उत्थै मतलब कि इयै टाइम ऐ बर्फ पौने दा है नी हून तुस कंदू गेदे भला बर्फ पेदी उत्थै नेई हून गेदे हून इना पेदी ही लेकिन उत्थै दिस्मबर म्हीनै पवा दी होंदी जी बड़ी शैल जगह उत्थै मंदर बी ऐ कन्नै ठीक ठीक शैल जगह होंदी तुस इयां करेओ फिर सवेरे अट्ठ बजे आई जाओ ठीक ऐ कोई नी कोई ठीक ऐ ठीक ऐ अस अट्ठ बजे रैडी होगे